गोंयांत आमचे फेमस एंटरटेनमेंट आसा म्हटल्यार थिएटर आर्ट मागीर तियात्र मागीर जी आमच्या गोंयांत नाटकां जाता नाटकां जाल्यार खूब फेमस आसा आनी आमी जी कॉमेडी नाटकां जाती हाट ती जी एन्टरटेनमेंटाची नाटकां आसा ती आयज खूब वाडत गेलेले आसात राजाय पोवार आसा ताची नाटकां तर खूब फेमस आसा आनी ठेटरा जातून आमकां किदेंय खंयी हें घडलेली आसा जाल्यार आमी त्या नाटकाच्या हितून लोकां मेरेन ती मॅसेज पावयतात तर अशें तरेन आमी आमी एन्टरटेनमेंटूय जाता आनी एक बरी तरेन मॅसेज लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करता